कम समय में हमें बनाने के लिए हलवा पहले गैस को ऑन करेंगे फिर कड़ाही उसपर रखेंगे फिर उसके बाद हम उसमें कड़ाही गरम हो जाएगी तो उसके बाद हम घी डालेंगे फिर उसके बाद सूजी डालेंगे फिर उसके बाद पाँच या दस मिनट भूनेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा लाल हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे फिर हल्का सा उसमें पानी डालेंगे फिर उसके बाद पाँच या दस मिनट उसको पकाएँगे फिर उसके बाद उसमें जो भी काजू किसमिस पिस्ता जो भी डालना हो उसमें डालेंगे हलवा पाँच से दस मिनट में तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद मैगी बनाना है तो मैगी में भी बहुत कम समय लगता है पहले हम कड़ाही को रखेंगे फिर उसके बाद तेल डालेंगे उसमें फिर उसके बाद मिर्चा डालेंगे मतलब उसमें जो जो भी पड़ता है सब डालेंगे और फिर उसके बाद हम पानी उसमें डालेंगे फिर उसको थोड़ा सा खौलाएँगे फिर उसके बाद उसमें मैगी डालेंगे फिर मैगी डालकर उसको पकाएँगे फिर उसके बाद पाँच हाँ पाँच मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी